खूबश्या रांदपाचे सर्तींत हांवें वांटो घेतलां तातूंत म्हजे अणभव म्हणल्यार पयलें खंयचें कितें रांदपाचें कशें रांदपाचें कितलीं कॉनटिटी रांदपाची हें पयलीं आमीं विचार करून ताचें एक लिस्ट बरोवन दवरपाक जाय जाचे करून आमकां तातूंत कितें लागतलें केन्ना मिक्स करपाचें कितलें घालपाचें अशें हें सगळें कळटा दुसरें जें प्रोसिजर आमीं बरोवन दवरल्लां तें जर आमीं तशें तशें फोलोव केलें जाल्यार आमचें जें रांदपाचें जें आसा पळय तें बेगीन जाता जाचें करून आमचें लक्ष्य उरता ताका कितलो गॅस दवरपाक जाय तितलेंच उदक दवरपाक जाय तितलेंच अमावंटाचें मिठ ओर मसालो कितें आसा तें स्विट जें जें आसा ताजें इतलें घालपाचें लागता जें करून तुमची जी कितली कॉनटिटी आसा पळय तितलीच वता ताच्या खेरीत पयलें तुमी एक तरी एक लिस्ट करप म्हणजें त्या लिस्टा प्रमाणें जशें स्टेप्स आसात तशें स्टेप्स फोलोव करप तिसरें म्हणल्यार जें कितें रांदलां जें कोणाक दिवचे पयलीं सर्तीक प्रेजेंट करचे पयलीं तुमी मातशें इल्लेंशें टेस्ट करून पळोवप जें करून जर तातूंत इल्लोसोय मातसो टेस्ट कमी आसत जाल्यार तुमच्यांनी तें सारकें करपाक येता चवथें म्हणल्यार जेन्ना तुमी रांदलां पळय तें तुमी फायनली प्रेजेंट करता प्रेजेंट करता आसतना जें अशे तरेन प्रेजेंट करप तें जशें जेवण आसा तें रांदिल्लें पळोवन दुसऱ्याच्या तोंडाक उदक येवपाक जाय उदक आयलें की तांकां थंय जशें तुमी प्लेट दवरल्ला ती पळोवनय तीं बरीं दिसपाक जाय तेन्ना सगळें कशें दवरप कितें प्रेजेंट करप हेंवूंय सारकें दवरप आसता जाल्यारच तें सारकें जाता